जय झूलेलाल असां सिंध मां जॾहिं निकतासीं त सभु बिखरजी वियासीं केरु किथे हली वियो केरु किथे हली वियो जिते जिते जेको वियो उहो उन्हनि सां उते मिली वियो ऐं उते उन्हनि जी भाषा सां गॾु मिक्स थी विया त बराबरि सिंधी अॼुकल्ह कंहिंखे अचे कोन्ह थी पई पर छा कजे भाई हाणे असांखे थोरो सिंधीअ में हलिणो त आहे शादी मुरादियुनि ते लाडा भगतू सतसंग हीअ सभु कयूं था वॾा असांजा अॼुकल्ह जेके बि आहिनि उहे अञा बि सिंधी ॻाल्हाइनि था कनि था सॼा तयार तीज तोहार जेके बि माना रसमू हूंदियूं आहिनि उहे पूरियूं कनि था ताक़ी अॼुकल्ह जा जेके आहिनि नौजवान उहे त सम्झो त भाई सिंधीअ में ख़ासि कुझु ॼाणणु कोन्ह था पिया उहे जीअं हले थो हूअ ॻाल्हि ई हलाइनि था पिया जीअं ॿाहिरि सवेल समाज में ॾिसनि था तीअं कनि था पिया फुल पाटियूं हे कयो हो कयो त असांखे माना सिंधीयुनि में असांजे वॾनि खां कुझु सिखणु खपे वाहेगुरु